मेला तेला देखऽमे बढ़िआँ लगै छै आओर मेलामे घूमऽमे जेनामे भऽ गेल जिलेबी चाट पकोड़ा ई सब लोक खाइ छथिन आओर रङ्ग बिरङ्गके चीज सब मेलामे अहाँके देखऽके मिलत आओर भऽ गेल जेनामे दुर्गा पूजा लगै छै बहुत मेला लगै छै आओर काली पूजामे सेहो आओर गणेश पूजा गाँवमे लगै छै ताहिमे बहुत रङ्ग बिरङ्गके मीना बजार आओर समोसा लिट्टीके दोकान सब मिलै छै आओर ओइमे आरकेष्ट्रा सब होइ छै सब किछु बढ़िआँ तन्हिआँ होइ छै मेला जेनामे भऽ गेल अहाँके मेलामे रङ्ग बिरङ्गके चीज सब मिलत जे बाहर नहि मिलैत हैत आओर अहाँके जे छै से मेलामे जाके आदमी बहुत हँसी मजाक सब करै छथिन आओर आओर ओतऽ जाकऽ नाच ताच होइ छै सब देखै छथिन आओर किछो किछो जहाँ कहीं कहीं जागरण होइ छै कहीं आरकेष्ट्रा ओही सब देखै छथिन मेलामे